جب ہم اپنے تعلیمی دور میں تھے تب ہم کھانا خود بناتے تو اس دور میں جب کھانا خود بناتے تھے تو برتن بھی خود دھونا پڑتا تھا اس میں برتن دھونا ایک مشکل کام لگتا تھا شروع شروع میں برتن دھونے کے عمل سے ہم واقف نہیں تھے بہت ہی مشکل اور چڑچڑا پن والا کام لگتا تھا جسے کرنے میں بہت زیادہ شد بہت زیادہ اور شیدید غصہ آتا تھا جب گھر میں کوئی بول دے برتن دھونے کے لیے تو اور زیادہ غصہ کیوں کہ اسے ایک ادنیٰ اور چھوٹا کام سمجھا جاتا جس سے ہر کوئی دور بھاگتا ہے لیکن اگر دیکھا جائے اگر آپ جس برتن میں کھاتے ہو اسے آپ خود دھو آپ کو خود دھونا چاہیے جس سے کہ آپ سیکھ سکتے ہیں چوں کہ جب آپ باہر رہتے ہیں تو آپ کو کھانا خود بنانا پڑتا ہے جس سے کہ آپ کو برتن بھی خود دھونا پڑتا ہے

برتن دھونا کوئی ادنیٰ کام نہیں ہے اسے ہر کسی کو آنا چاہیے اور اسے سیکھنا چاہیے اسے اور بہتر ڈھنگ سے کرنا چاہیے تاکہ اگر آپ کہیں جاؤ جہاں اکیلا رہنا پڑے اور اس کام کے کرنے کی نوبت آئے تو آپ اس سے ہچکچائے نہیں اور آپ کر سکے لہٰذا آپ اس کام سے بھاگیں نہیں جب میں اپنے تعلیمی دور میں رہتا تھا اور کھانا خود بناتا تھا تو برتن بھی خود شروع شروع میں تکلیف ہوئی غصہ آیا لیکن دھیرے دھیرے جب ہم دھونے لگے اور مسلسل اسے کرتے گئے تو عادت بنتی گئی لیکن ایک تکلیف ہوتی تھی تیل والے برتن صاف کرنے میں کیوں کہ تیل والے برتن میں کاربوہائڈریٹ وسا ہوتی ہے جو برتن اور اسٹینلیس اسٹیل کے برتن ہوتے جس سے یہ چپک جاتے تھے اور جسے اتارنے میں کافی مشکل آتی تھی اور ہمیں اسے اتارنے کا طریقہ اس وقت پتہ نہیں تھا لیکن دھیرے دھیرے جب ہمیں پتہ چلا اسے کیسے دھونا ہے پھر ہم نے اس میں جیسے کہ نیمبو اور دیگر برتن دھونے والے سامان کا استعمال کر کے ہم نے اسے سیکھ لیا اور تیل والے برتن دیگر جیسے دیگر سبزیاں وغیرہ بنانے میں استعمال کرتے ہیں اور تیل والے برتن صاف کرنے کے لیے ہم زیادہ تر ڈٹرجن پاؤڈر اور دیگر صابن کا استعمال کرے جس سے وہ اچھی طرح سے صاف ہو جاتا ہیں تیل والے برتن کو صاف کرنے کے لیے آپ اور بھی دیگر چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں جس سے آپ